ट्रैनाथ' गाखो खांबाय आङो ट्रैनाथ' बिराद गोलाव माल गारिबो थायो मानसि गाखोग्रा गारिबो थायो बिदिनो जोंनि ट्रैना बारा मोजां नोङा राजथानि बेफोर ट्रैना बिराद मोजां माने जोंनि बिदि ट्रैनाव माने लेट्रिनाव खि हासुदै बारा मोजां साफा खालामनाय जाया बिराद गोजान गोजानाव थांनो गोनां जायो ट्रैनफोरजों माने दावबायनो गोनां जायो ट्रैनाबो बेराद गोलाव गोलाव थायो नालाय एसे साफा थानांगौ आरो ट्रैनफोराबो माने गोजान गोजान दावगायनो गोनां जायोना बिदिनो आंबो थाङो बेरायनो गोजान गोजानाव टंला हरिसिंगा गुवाहाटि बेफोरबायदियाव बिदिनो गोजान गोजान थांबाय थानाय जायो आङो उदालगुरिनि नालाय उदालगुरियावनो न'आवनो स्कुटि थानायखाय स्कुटिजों एसे बेरायो आङो बांद्रायबो ट्रैनजों बेरायनायबो जाया माने होन माने जायगायावबो थाबाय थानाय जाया एसे गोजान गोजानावबो थांनाय जायो ट्रैनजों बिदि बेनिखायनो ट्रेनजों थांनो गोनां जायो मानो होनोबा गोजान गोजानाव खामानिबो थायो ट्रैनजों थांनो गोनां जायो बिदिनो बिराद गोलाव गोलाव थायो ट्रेनाबो जोंनि बिदि ट्रैना बारा मोजां नङा माने राजधानि बिदि ट्रेन आसोल बिराद माने मोजां साफा साफा थायो जोंनि बिदि ट्रैनाव बारा साफा खालामा मानसिफोरा खि हासुदै थाफिनजोबो बांद्राय माने मोजां जाया आरोना